भारत के सबसे लोकप्रिय खेल हॉकी है पर आज कल लोग भारत मे क्रिकेट देखना पसंद करते हैं देश के सबसे प्रकशित एथलिट सचिन तेंदुलकर है मिल्खा सिंह है सुनील गावस्कर है कपिल देव है ये सभी हमारे देश के एथलिट हैं